हाँ हमारे क्षेत्र में पर्यटक क्षेत्र है हम बालाघाट से नब्बे किलोमीटर दूर है कान्हा केसरी और कान्हा केसरी जाने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं दूर दूर से आते है यहाँ तक के कि अमेरिका से तक के मुंबई दिल्ली अमेरिका इंग्लैंड आए है यहाँ पर सब बाग देखने के लिए शेर देखने के लिए अब पर्यटक क्षेत्र में आते है तो हम हमारे हमारा कहना ये है कि पर्यटक क्षेत्र को और ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगाना चाहिए और उसमें वन्य प्राणियों का प्राणियों की रक्षा के लिए और उनकी देख रेख के लिए बहुत सारे ऐसे साधन तैयार करने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए वो हमारे देश का हमारे भारत देश का हमारे एम पी का एक सौन्दर्य है और बालाघाट मे नैसर्गिक क्षेत्र भी है बालाघाट पूरा नैसर्गिक क्षेत्र से भरा हुआ है जैसे कि नदियाँ है बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा है और जैसे कि गंगा है ये बहुत सारी नदियाँ हैं और पर्यटक हरियाली है पहाड़ी एरिया होने के कारण बहुत ही अच्छे अच्छे क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र है बालाघाट